ओ हेल' नोंथां

गय फुलिआथ' दङलै गय फुलिया नाथाय फांसेयाव फनसास थाखा नांगोन फांसेयाव फनसास थाखा खयस' दाल नांगोन नोंनोलाय अ आं गायनायाथ' माबा माबाखै बै जोङो मिटार हिसाबै तिन तिनमिटाराव मोनसे तिनमिटाराव मोनसे हथाद माने माबा जाहैयो आरखि ओ दाल मोनसे जाहैयो आठ आठहाथ आथहाथ दालजों आठहाथ हाथ जों बेयाव माबा बाव फांसे गायब्ला हौरैहाय बै आठहाथनि ओरै बैथिं माबायो आरखि आठहाथ आ गेसेंद्राय आठहाथ आ इसे गेसें गेसें फासहाथ गायब्लाबो जायोनोलै फासहाथ गायब्लाबो जायो फासहाथखौनो गायजोबदों आंबो फासहाथ फासहाथ खौनो गायदों आरो औ ए लांफै नाथाय बाखि जानाय नङालै फैसाया नगद नांगोन फैसाया नगद नांगोन फनसास थाखा दाल नोंसोर लागो सुमलि गुरियाव गैया

नोंसोर लागो नोंसोर लागो सुमलिगुरियाव गैया नामा होनदोंलां गय फुलिया

जाववैनानै दोननांगौलै गय बागान गायग्राफ्रा दे लांफै फनसास थाखा दाल नांगोन फनसास थाखा दाल नांगोन ओमफ्राय नगद केस नांगोन लै फैसाया नगद केस नङाब्ला आं बाखिखौ हरा थगायोलै बयबो बिदिनो माबा नगद होगोन होगोन होनबाय जावखुखांनायनि उनाव हनै गय फुलिया गैलालाय माबाला फैसा खौनो होनो नागिरला साथाम साब्रैनाव दं आंना साथाम साब्रैसो दं साथाम साब्रैसो दं होयिया साथाम साब्रैसो बिदिनो उनाव मोनगोन लै आदा आं दा हाथाय खालि माइ फानना हरनोसै होनना बुंबाय ह गैया बिदिनो जागोन थगायनोथ' हाया बेयो थगायनो हानाय नोङा थगायब्ला खिन्थु जारला जागोन उनाव आरो सोरनाव सोरनावथो मोननो बेलाय उनाव उनावथ' खेबसेल'सो थगाय हागोन ना मानसिया खेबनै खेबथाम थ' हाया दे नों माला लांफैयो लांफैदो औ दे बाखि जानाय नङा लै नाथाय बाखि जाया दे दे दे दे दोनदो दे आंहा दस्रा खामानि मावनांगौ आं बे गयबागानखौनो हाग्रा एवनो नागेरदों गयबागानखौनो हाग्रा एवनो नागेरदों दे